जोंनि न'खर आरो जोंनि गामियाव बयनिबो न'खराव खिग्रा फायखाना जोङो बानायना लादों आर जायफ्रा हायाखै सरखारनिफ्राय सुबिदा लानानै मोनदों जोङो गावबागाव न'खरफ्राव जोंनि खिग्रा फायखानाखौ जोङो मोजाङै साब सिखोनै लाखियो बियाव होनांगौ माखासे मोनामनाय खारनायनि मुलिफोरखौ जोङो बाहायो आर बियो जोंनि थाखाय बहुद सुबिदाजनख जोङो हाग्रा बंग्रा थांनाङा आर आलासि दुमसि फैनाय गासै सुबुंफोरखौ जोङो बिनि गेजेरजों हेफाजाब होनो हायो आरो जोंनि गामिफ्राव दा जायफ्रा मावनाय दांनायनि गेजेरजों थाखा फैसा खामायनानै मोजां मोजां टइलेटफोरखौ बानायनानै लाबाय आर बयबो बेबो बे बेबस्थाखौ हासथायनांगौ जाहाथे गावनि थाखाय सुबिदा जानायजों लोगोसे गुबुननि थाखायबो सुबिदाया जाफैयो जोङो बयबो जोंनि नांगौफोरखौ सोरजिनो सेस्था खालाम नांगौ आर बे सेस्थायाव सरखारनिफ्राय जोंहा गोबां सुबिदा दङ बेफोरखौ जोङो मोननो हास्थायनांगौ